مجھے اگر کسی دوسرے ملک کا سفر کرنے کا موقع ملے تو میں سعودی عرب جاؤں گا کیونکہ مجھے وہاں پہ بہت اچھا لگتا ہے اور وہاں کی آب و ہوا بھی بہت اچھی ہے اور مسجد نبوی اور عمرہ بھی کر لوں گا اور طواف بھی